मेरा जो मैंने मेकअप का समान मंगाया था मीट का वो बहुत ही अच्छा है माना वो बहुत महंगा था पर अच्छा था बहुत जिससे मेरे मतलब आप देख रहे हो कि अगर मैं मेकअप लगाती हूँ तो मेरा मुँह ख़राब नहीं होता है